हैलो अंजी नमस्ते डॉक्टर साहब जी ओह् डॉक्टर साहब मैनें परसों दिखाया था ना आपको ओहो में तुसेंगी परसों दस्सेआ हा ना ओह् मैनूं ना बड़ी पेट दरद ही ते मैनूं ना फर्क निं पवा दा हा ते ओह् जेह्ड़ी तुसें दोआई दिती ही ते ओह् में खाऽ दी आं लेकिन ओह्दे कन्नै मिगी फर्क निं पवा दा अच्छा केह् गल्ल कोई जादा प्रॉब्लम होई दी ऐ ते टेस्ट तुसें आक्खेआ दौ कराये पर दौ कराये निं हैन अजें ते ओह्दा केह् केह् लाज़ ऐ

ओह् डॉक्टर साहब तुसें मिगी ते डराई गै ओड़ेआ ते नेईं नेईं इन्नी केह् प्रॉब्लम ऐ जेह्ड़ी प्रेशन तगर पुज्जी लक्क बी होई दी ऐ ते अल्ट्रासाऊंड ते तुसें कराया निं छड़ा आक्खेआ हा दोआरा कराना चलो ठीक ऐ में फिर ना कल्ल निं पर परसों आह्गी थुआढ़े उत्थें कुत्थें ऐ ते तुसें निं होना तो चलो फिर ठीक ऐ में आई जाह्गी परसों ते अल्ट्रासाऊंड कराइयै दिक्खनै आं केह् बनदा डॉक्टर साहब इंया दोआइयें नै निं ठीक होंदा कोशिश करो दिक्खो की अगर दोआइयां दोआइयें नाल ठीक होई जाये ते डॉक्टर साहब प्रेशन दा खर्चा किन्ना ते डॉक्टर साहग पैसें दा इंतजाम करना ते किन्ने मतलब किन्ने टाईम दे दौरान अच्छा ठीक ठीक डॉक्टर साहब में तुसेंगी परसों दस्सनी आं ठीक ठीक